नमस्कार नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं आप अच्छा के बाजै छियै सर अहाँ जी जी कुन्दन जी कहियौ जी खुलि गेल छै नहि ओना तऽ स्टाफ छेबे करै हम आबि रहल छी दू मिनट लागत पहुँचैमे अच्छा अच्छा तऽ कुन्दन जी कनी बतेबै कि अहाँके बजट कतेक यए कतेक तक अहाँकेँ लेबाक यए फोन अच्छा अच्छा तऽ देखियौ अगर अहाँ दस हजारके रेंजमे चाहैत छियै तखन कहैत छी दू टा फोन बढ़िआँ यए अहाँके लिये एकटा यए पोकोके आर एकटा यए रेडमीके ठीक यए रेडमीमे की यए जे कनी खासियत यए रेडमीके सॉफ्टवेयर बहुत नीक यए आओर हार्डवेयर ओहिसँ कनी टा कियाकि अहाँ अपन छी तेँ दुआरे अहाँकेँ हम बता रहल छी ओहिमे कनी हलका हार्डवेयर कनी टा हल्का सा कमजोर यए पोकोमे की यए हार्डवेयर नीक यए सॉफ्टवेयर हल्का कमजोर यए दुनू फोन अपना तरीकासँ बेस्ट यए नया लेटेस्ट एंड्राइड वर्ज़नसँ दुनूमे लेटेस्ट वर्ज़न यए हर तरहके एप्प इनस्टॉल यए ओहिमे बत्तीस जी बी जे यए मेमोरी यए तीन जी बी रैम यए ईसभ सुविधासँ लेस यए तऽ कहू अहाँकेँ कोन फोन चाही कुन्दनजी रेडमीके दू टा एकटा अहाँकेँ छओ हजार मतलब एकटा सात हजारके पड़ि जायत आओर एकटा अहाँकेँ टोटल दस हजारके पड़ि जायत जी फंक्शन देखियौ तऽ एंड्राइडके नीक वर्ज़न यए लेटेस्ट वर्ज़न यए ठीक यए तकर बाद तकर बाद अहाँकेँ की कहैए तकर बाद कैमरा ठीक यए बढ़ियाँ कैमरा यए ठीक छै चौँसठि मेगा पिक्स़लके कैमरा यए ओहिमे तकर बाद मतलब हर तरह के एप्प इनस्टॉल यए इनबिल्ट एप्प यए ठीक यए तकर बाद अहाँकेँ ओकर जे डिज़ाइन यए लुक यए ओ भी बहुत सुन्दर आओर अथी लुक देलक यए जे देखि कऽ अहाँके दिल खुश भए जायत ओकर बाद कैमरा यए अहाँकेँ पछुलका अइ चौँसठि मेगा पिक्सलके अगुलका यए सोलह मेगा पिक्स़लके आ पिक्चर बहुत नीक लागत ओहिमे अहाँकेँ इनबिल्ट मतलब लाइट मोड यए डार्क मोड यए तकर बाद अहाँकेँ पोर्ट्रेट मोड यए जी हँ जी एतय दुनू सुविधा यए बुझलियै कोनो एहिलेल अहाँ निश्चिन्त रहियौ दुनू सुविधा यए अपना पास बिलकुल बिलकुल बिलकुल हम बस पहुँच गेलहुँ यए देखियौ हम दोकानपर आबि गेलहुँ आब अहीँके इन्तजार कए रहल छी अरे कस्टमर तऽ भगवान ग्राहक तऽ भगवान होइत छै अहाँ तऽ भगवान छी हमरा लिये अहाँके लिये हम नहि एबै हम आबि गेलहुँ दोकानपर दू मिनट कहलहुँ ने दू मिनटसँ पहिने पहुँचि गेलियै अरे अहाँसभके कृपासँ ने हमर कमाइ यौ से बताबू आबियौ अहाँकेँ हम एक नम्बर फोन दैत छी जाहिसँ अहाँके दिल खुश भए जायत ठीक छै ठीक छै आबियौ